आं नारजि ओंख्रिखौ सिगाङाव संनो रोङामोन आं दा रोंहालांसै बिदिनो सङो फास्टआव रुग्रोनांगौ नारजि ओंख्रिखौ रुयै रुयै रुनानै खारै एरि होनानै बेखौ साग्लिनांगौ सागं एरि बिदिनो साखांनानै रुइखांनानै थाव सेरफिनबाय बेदरजों संबाय बिदिनो अमा बेदर अमा मेजेमफोरजों संबाय बेनो आरो थिखसे साग्लिनांगौ रुइहोग्लिनांगौ सायनानै फास्टआव सोमनागौ नोङो नारजिखौ रुइहोगोरनांगौ देनथा एरि गारनांगौ बेनो सायै सायै सायनानै नोङो सोमहाफनानै दोनांगौ सोमहाफनानै दोनखांनानै नोङो रुनांगौ थिखसे खारै होनानै खारै होयै होयै हुग्लिनांगौ नोङो बेखौ सागं साग्लिबाय बिदिनो बेदरजों माजों सामब्राम एरि बानलु होनानै नोङो थाव सेरफिनबाय बेनो आरो गोबाव संबासो गोथाव ओंखारो आरो ओंख्रि ओंखामफ्रा बिदिनो आरो आङो दखानाव बिदिनो बायदिसिना मुवा बेसाद बानायो सावमिन बा मम' गासैबो बुस्थुखौनो बानायो बेदर फ्राय एरि बिदिनो मस्ला मस्लि होफबजोबनांगौ मम'खौ मम' बानायनाय समाव सामब्राम गोजाखौ नोङो हाग्लिनानै लानांगौ थाव एरि लगायनांगौ नोङो अमा मेजेम एरि लगायनांगौ बिदिजोंसो बिदिखौ खालामनानैसो नोङो गोथाव मिलौहाफ लायनाय मोनजायो नोङो बिखौ सा माबा ग्रोनांगौ लगाय ग्रोनांगौ बिनिफ्रायसो आरो बेनो आंनि माखासे माबा आंनि संनाय खावनायनि माबाया ओंख्रिफ्रा बेनो गोथाव जायो बेबादि गोबावयै माबायोबासो आं नारजि ओंख्रिखौ आं सिगाङाव संनो रोङामोन आं दा रोंसै बिदिनो गोथाव मोनो आंबो नारजि ओंख्रिखौ बिदिनो आरो